ایک ہزار پانچ سو پچیس چھ ہزار آٹھ سو تیس نو ہزار ایک سو چالیس پچاس ہزار دو سو دس نو لاكھ پانچ سو پچاس